सब्जी स्हाड़ी जेह्ड़ी ऐ सब्जी लांदे अस मौसम ख़राब होई जा तां खराब होई जन्दी मगर एह् ऐ कि प्रेरणा होंदी स्हाड़ी अगर इक सब्जी स्हाड़ी नेईं चली तां दुई असें लानी स्हाड़ा ऐग्रीकल्चर दा कम्म होंदा जेह्दे कन्नै माल बच्छा बी रक्खे दा होंदा भिड्डां बक्करियां बी रक्खी दी होन्दियां ओह् बेचियै अपना गजारा करियै ते दूई फसल लांदे साढ़े इत्थें ते असें प्रेरणा अस शुरू कशा गै इस बजह् कन्नै अस इसी कम्मै गी चलांदे रौंह्दे जिमींदारी एह् साढ़ा चलाने दा तरीका इक शुरू कशा चलदा आया एह् अज्जै दा नी ऐ मौसम जेह्का ओह् खराब होंदा तां उस बैल्ले फसल खराब होई जन्दी स्हाड़ी दुई दूआ जिसलै मौसम औंदा तां फसल उस बैल्ले फसल जेह्की ऐ ठीक बी होई जन्दी दूई ठीक होई जंदी इ'यै प्रेरणा असेंगी पैह्ले चेतै औंदी